हँ जीतिया केना होइत छै ओ हमरा तनिटा जानकारी बता दू तऽ सुनैत छी सीतामढ़ीमे जीतिया होइत छै

हँ हँ

हँ हँ

हँ हँ

जीतिया

हमसभ तऽ सुनैत छियै कि जे झिंगुनीके पत्तापर चढ़बैत छै

हमसभ झिंगुनीके पत्तापर चढ़बैत छी

क कथा उथा भी सुनै छी होइ छै सुनैत छी कथा भी होइत छै जीतियामे हँ मूर्ति भी बनैत छै आ आ गीतो होइत छै जीतियाके

नह नहा खा कऽ